हेलो मूंखे न सूती मूंखे न सूती जा कपिड़ा खपनि त कहिड़ी कहिड़ी जॻहि ते मतिलबु मिलंदो सही हम्म

हा हा छो कि विहांव आहे न त वरी और कंहिंजी पार्टी में बि मूंखे ॾि ॾियणो आहे जीअं कैज़ुअल बि हुजे और जीअं पा भई ब्रांडिड टी शर्टां विशर्टां बि कॉटन जी सभु हुजनि है न हम्म हम्म

हा हा हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हम्म हा और जीअं माण्हू विहांव बि करे थो त भई लेन देन करिणी पईंदी आहे इलाही माण्हू गेस्ट ईंदा आहिनि भई छोकिरे वारनि खे जेके मिट अचनि था है न उन लाइ बि सुठे में सुठो माण्हू ॾिसे न ब्रांडिड शइ हुजे जीअं है न हा माण्हू ॾे त ढ हा हा हा हा

हा हा हा हा भई वैराइटी बि सही हुजे और शइ बि बढ़िया हुजे है न सू और सूती कपिड़ो छाहे न जेतिरो पाए ओतिरो सुठो है न आराम आरामदायक बि हा माण्हू जिते किथे पाए बि थो सघे है न हम्म हा घर हा हा सही चओ था

हा और अॼु कल्ह वणेनि बि सूट ई था न चाहे वॻा पायूं चाहे असां टी शर्टां कयूं चाहे कुझु बि कपिड़ा जीअं वठु जीअं ॾे वठी जा बि हा त थधा थधा रंग और थधो हा उहा ई न

हा और हिन बार त गर्मी जबरदस्त आहे हा अञा अञा त हाणे त शुरू थी आहे अञा त ॾाढी हालति ख़राबु थियण वारी आहे इन करे हा सूती जा कपिड़ा थधा और आरामदायक बिल्कुलु हम्म हा हा बिल्कुलु सही चओ था भेण हम्म हा हा हा पोए धोइण में बि आसान और पाइण में बि असांखे आरामदायक न हा हा हा हा हम्म हम्म उहा ई अलॻि अलॻि हा ॿियनि कपिड़नि में ॾाढो चोचलेबाजी हूंदी आहे मिड़ई हथ सां धो हे हा हे कपिड़े जो रंग बि लयी वञे हो थी वञे है न और सितारा ॿाहिरि अची वञनि टी शर्ट में मिरर वर्क ॿाहिरि अची वञे है न और सूती में वरी इहो सभु असांखे आरामदायक रहंदो आहे हम्म

हा हा हम्म हा और हा बिल्कुलु सही चओ था ॾाढो आरामदायक हूंदो आहे सूती लटो त मां त सभिनि खे इहो ई चईंदी आहियां सूती लटो पाए थधो लॻंदो आहे उहो पुराणे खां पुराणो बि सूती वॻो वणे थो अॼु कल्ह गर्मी में जेतिरो पुरा जे हम्म हम्म हा हा हा हा हा हा हा सही चओ था भेण हा हा जे स्कीन इंफ़ेक्शन जीअं थी वेंदो आहे त उन्हीअ में ॾाढो असांखे फ़ाइदो मिलंदो आहे हा हा हा हा सोफ़्ट हूंदी आहिनि हा हा थधा हा उहो त पंहिंजा सूती वारा ॿ मशीन ते ठाहे पाण पाईंदा आहियूं न कि भई ॿारनि खे कोई रेशिस वेशिस न पइनि हा हा हा हा हा हम्म हम्म हा इन करे त इन्हीअ करे त अॼु कल्ह सूती कपिड़ो ई माण्हू ॻोल्हे थो पियो न भई कि जेका शइ सुठी बि हुजे हा हा हा हम्म हम्म हा हम्म हम्म हम्म

हा हा बिल्कुलु सही चओ था सूती कपिड़े जो ई डिमांड अॼु कल्ह जिते किथे आहे है न हम्म हम्म हम्म हा हा वैराइटी बि सही रंग बि सही हुजे थधो और दाम बि बढ़िया है न हा जेब खे भारी न पईंदो हलो भेण चङो तव्हां जो टाइम वरितो जय झूलेलाल हा जय झूलेलाल